हेल्ल' ओइ आङो सुकुमनि बावबाय ओइ सिगाङाव माबा ब्लाउस सुनो हैनायालाय ब्लाउस सुनांगौमोन आरो ब्लाउस नांबावगौमोन आंनो दा ब्लाउस सुनायाव नोङो बेसेबां लायोथाय ए थामजौ लाथारो आरो माबायाव सिङाव जि होनानै सुयो जि बिबायदि सुबालाय हाब बुरजा जाथारगोन माथो आयु आरो इन्टारल'क होयोना होया इन्टारल'कनि मेसिना दंना गैया नोंनावलाय ए औ जागोन दे मोजांखौनो नांगौ ब्लाउसआ ओमफ्राय दामखौ एसे खमाय एसे बांद्रायदों माबायाव खमायदो बाल मा

दे होनबालाय आङो दा बेलासियाव थांगोन दे जिखौ लानानै दा बेलासियाव थांगोन आं आरो मोनसे जिनिस नांबावगौमोन फिसाजोनि थाखाय सुरिदार सुनांगौमोन आरो सुरिदारनि पिस दंखायो बेखौ लानानै थांगोन आं आरो सुरिदार पिस सुनायावलाय बेसेबां लायो नोंलाय

अ अ दे जागोन दे बिदिबालाय दा बेलासेयाव आं बेखौबो लांफागोन बेनिफ्राय सुनो होनोसै नोंनोनो मोजाङै सुनांगोन दे औ गथ'फ्राथ' मोजां नङाबा बासोयोहाय मोजाङै सुनानै हरनांगोन दे जाबाय औ दे जाबाय दे